हमने खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लिया है बाज़ार से हमने अंडा करी बनाने के लिए बाज़ार गए वहाँ से अंडा खरीद कर लाए उसके बाद में और मसाले लिए हरी धनिया लहसुन प्याज इत्यादि चीज़ लेकर घर आए और घर में गैस आने के बाद में गैस जलाया औ गैस गैस कर पहले अंडा को गर्म पानी में उबाले उबालकर के हमने

ठंडा किया ठंडा करके उसको हमने छीला और छील करके कड़ाही में तेल गर्म किया और उसके बाद में पहले हमने प्याज डाला प्याज जब अच्छी तरीके से पक गई तो फिर हमने उसमें मसाला डाला मसाला पिसा मसाला डाला पिसा मसाला डालने के बाद में हमने उसको सही तरीके से उसको पकाया पका कर के हमने फिर उसी में तला अंडा हमने डाला और डाल कर के हमने उसको सही तरीके से मसाले में मिला करके उसको भूंजा भूंज करके हमने उसको थाली से ढँक दिया और ढँकने के बाद में वह जो हल्का सा उसको उसमें पक गया तो उसको हमने थोड़ा सा पानी डाला पानी डाल कर उसमें नमक हल्दी भी डाल दिया और अच्छी तरीके से अंडा करी तैयार हो गई और फिर हमने यूटूप पर एक वीडियो बनाया मुर्गा बना बनाने के लिए हमने बनाते समय हमने पहले गैस को जला और गैस को जला जला कर के हमने उस पर कुकर रखा कुकर रख कर मीट को अच्छी तरीके से धोया और धोकर के हमने यूटूब चालू की हुए थे और उसके बाद में अच्छी तरीके से तेल डाला तेल डालने के बाद में तेल गर्म हो गया तो उसमें प्याज डाला प्याज डालने के बाद में फिर उसको हमने मसाले डाले मसाले डाल कर अच्छी तरीके से भूंजे भूंजने के बाद में जब मसाला पक गया तो उसमें मीट धोकर के हमने डाला और उसके बाद मीट को कई बार कलछुल द्वारा उसको हिलाया उसके बाद में थोड़ी देर के लिए कुकर का ढक्कन रख दिया थोड़ा सा भप जाए भपने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डाला पानी डाल कर उसको हमने उसमें थोड़ा सा नमक हरदी डाल कर के उसको अच्छी तरीके से पकाया पका कर के उसको हमने मीट तैयार कर दिया ये वीडियो यूटूब पर डाला और उसको एक बार हमने अपनी सुझाव में हमने मीट मछली बनाया और मछली को हमने मार्केट से गया खरीद कर लाया और मार्केट से मछ्ली खरीदने के बाद हमने घर आया और घर आ कर उसको हमने अच्छी तरीके से उसको धोया धोकर के फिर गैस जलाया गैस जला कर के उसको हमने तेल डाला तेल डाल कर उसको तेल गर्म हो गया उसको अच्छी तरीके से बेसन में लपेट कर उसको हमने फ़्राई किया फ़्राई करने के बाद में फिर प्याज काटा प्याज काट कर के हमने तेल में लाल किया लाल करने के बाद में उसमें फिर मसाला डाले मसाले डालने के बाद में मसाले पक गए फिर उसमें फ़्राई मछली उसमें डाल कर के दो चार मिनट उसको ततार दिया ततारने के बाद में उसमें नमक डाला और हल्दी डाला नमक हरदी डाल कर के उसको फ़्राई करके रेडी कर दिया